हैलो पांडे जी रेस्टोरेंट मां तव्हांजे होटल मां ॿ पालक पनीर ॿ जीरा राइस चारि फुलिका ॿ पापड़ ऑडर कयां हुआ तंहिंमां ॿ जीरा राइस कैंसिल करे छॾियो उहा ग़लती सां ऑडरु कया हुआ